मुंहिंजी फ़ेवरेट कुक बुक या मुंहिंजी फ़ोर फूड ब्लॉक आहे मुंहिंजी माउ मूंखे जेको बि ठाहिणो हूंदो आहे सभ रेसिपीस मुंहिंजी मम्मी मूंखे फ़ोन ते ॿुधाईंदी आहे मुंहिंजी मम्मी खाधे में जाम होशियारु आहे मूंखे कुझु बि ठाहिणो हूंदो आहे चाइनीज़ हुजे या सिंधी खाधो हुजे मुंहिंजी मम्मी मूंखे हुन सभिनि में हेल्प कंदी आहे